असांखे शेहर में असांजे घरनि जे पासे पासे में त अहिड़ी का व्यवस्था न आहे की घर में केरु पंहिंजे मुसाफ़िर जे रहण जी व्यवस्था करे ॾिए अहिड़ी त कुझु न आहे बाक़ी धरमशालाऊं आहिनि होटलूं आहिनि उहे सभु व्यस्थाऊं ॾींदी आहिनि रहण करण जो थींदा अन बाक़ी त श घरनि में कहिडो न आहे हूअ त वधि में वधीक स्थानु हूंदा आहिनि पर्यटकु स्थानु हूंदा आहिनि जीअं जम्मू कशमीर थियो कशमीर उते घरनि में माण्हू घरनि खे होटल ठाहे वेठा आहिनि या आहिड़ा स्थानु जिते भई भीड़ जाम थींदी आहे घुमण ईंदा आहिनि त उते माण्हूनि घरनि खे होटल ठाहिजे पर हिते असां वटि एॾो न आहे जो घरनि खे होटल ठाहे केरु ठाहे बाकि धरमशालाऊं आहिनि होटलूं आहिनि त गेस्ट हाउस जेके चई सघिजे थो उहे ॿिनि ॾींहनि लाइ टिनि ॾींहनि लाइ हफ़्ते लाइ व्यवस्था कंदा आहिनि हूअ लगभॻि सभु एवेलेबल आहिनि हिते बाक़ी त एॾो न आहे बि एॾी प प मुसाफ़िर ईंदा आहिनि इहो अचनि था त भई इन लाइ जरूअत पए जो घरनि खे बदलायो वञे धरमशाला में या गेस्ट हाउस में त बाक़ी त सिंधियुनि जी बि आहे मद्रासिन जी बि आहे भैइयन जूं बि आहिनि पंजाबियुनि जी बि धरमशालाऊं आहिनि सभिनी पंहिंजी पंहिंजी जात वागुंर लगभॻि लगभॻि धरमशालाऊं आहिनि हिते लीलाशाह जी धरमशाला आहे संत कवंरराम जी धरमशाला आहे ऐं ॿियो बि लाड़ाई वाड़ाई जेकी जात वारनि पंहिंजी धरमशालाऊं ठहारायूं आहिनि इन हिसाब सां ॾियणो आहे कुझु